माँछ मारैकेँ लेल से उपकरण जे छैक ओ उपकरण मुख्यतः जाल जाल होइ छै एहि सङ्गे ओकरा तियारि सेहो एकटा छै उपकरण जे ओ अत्याधुनिक छै आ बड ओहिमे माँछ फसै छै तऽ ओ भेल फानी कहल जाइ छै से भेल माँछके पक्षमे सरेली होइ छै गाँज होइ छै माँछकेॅं पकड़ैके लेल गाँज एकरा सभकेँ व्यवस्था एकर सभकेँ ई उपकरण छी किछु सालमे कोनो बदलल अछि तऽ आब पहिले छल जे घिरनीसँ सेहो माँछ घिरनी वाला वन्शी से होइ छलै आओर अथी से की कहै छै जे एकटा वन्शी छै जे सामान्य ताहि से होइ छलैया लेकिन आब घिरनी तिरनी आब हटल किछु साल पहिले माँछ मारैके लेल से एहन छल उपकरण लेकिन आब जे छै से फानी आओर कियारी तियारि आओर जाल ई जे एकरे उपयोग होइत अछि